मछली है क्या आपके यहाँ हाँ कौन सी कौन सी मछली है

हूँ मेरे को पियासी चाहिए और थोड़ी छोटा वाला मछली चाहिए हाँ तो झींगा दे दीजिए और पियासी मछली दे दीजिए कैसे किलो है

चलिए ठीक है क्यों किए हैं

मछली तो महक रही है

ऐसी कौन सी बात है भाई हाँ तो मैं ताज़ा मछली देखी है और भी तो दे दीजिए इतना महंगा हो गया है मछली

हाँ लेठे हैं झींगा

चलिए ठीक है ज्यादे महंगा दे रही हैं आप बीस रुपया पौवा दीजिए

हाँ तो बीस रुपये लगा दीजिए ठीक है चलिए ठीक है तब कोशिश कीजिए बीस रुपये पौवा दे दीजिए

हाँ

ठीक है हम आएंगे तो पैसा दे देंगे आपको बाद में ठीक है ओके बाय